पार्था होटल जय झूलेलाल साईं कहिड़ो हालु आहे मुकेश थो ॻाल्हायां

लिखंदो तव्हां हा लिखो भले चिकन बिरयानी हिकु वेश पुलाउ बूंदी रायता ॿ रोस्टेड पापड़ हिकु पनीर पालक ॿ नान ऐं स्वीट डिश में भले तव्हां गुलाब जामुन मोकिलियो चारि मोकिलिजो बराबरि अछा ऐं सलाद हा सलाद जी ॿ प्लेट मोकिलियो ॿियो छा मोकिलींदव ॿियो तव्हांखे रोस्ट में अथव कुझु आइटम ठीकु आहे त हूअ बि हिकु प्लेट मोकिले ॾियो हले हले

हा इहा ई त ॻाल्हि आहे न त पोइ पेंमेंट मां तव्हांखे कीअं कयांव जींअ तव्हां चओ रोकड़ी रक़म जेको खणी ईंदो हुन खे ॾियां या जी पे अकाउंट में तव्हांखे मोकिलियां जीअं तव्हां चओ न कहिड़ी स्पेशल भाॼी चयंव चीज़ मशरूम मलाई में हा भले ॿ प्लेट उहे बि कयो पाण पोइ नान खे चारि करे छॾियोसि हा हा त टोटल घणो थियो आहे हा त कुझु रिहायत हमेशा जा ग्राहक आहियूं तव्हांजा वरी जीअं तव्हां चओ ठीकु आहे त हा रक़म मां रोकु रोकु ई ॾेई थो छॾियां जेको माण्हू खणी ईंदो डिलिवरी त घणे वक़्त में मोकिलींदो ठीकु आहे हले पर पैकिंग सुठे नमूने करे मोकिलिजो जीअं रस्ते ते उहे ग्रेवी वग़ैरह हारिजे न हा हा हले हले जय झूलेलाल जय झूलेलाल